हाँ माछके मारऽ जे जाइ छिए हमसब तऽ पहिलुका जमानामे खाली बन्सीसँ माछ मारल जाइ छलै ओहि बन्सी लऽ कऽ जाइ छलिए धागा लऽ कऽ जाइ छलिए बन्सी करचीके बनाकऽ ओहि लऽ कऽ माछ मारै छलिए आब तऽ खद्दा खुद्दीमे यदि पानि रहै छै तऽ ओकरा खद्दाके छोह जाकऽ थोड़े थोड़े कऽ बन्हलौ आओर बान्हिकऽ पानि उपछलहुँ पानि उपछलाके बाद जे माछ रहल से सब बिछि बाछिकऽ बना लेब मारि लेलहुँ आओर मारलाके बाद फेर ओ माछ मरि जाइ छै तऽ ओहूसँ नहि होइ छै बेसी पानि रहै छै तऽ जाल लबै छी जालसँ माछके छानै छी ओहिमे ए माछ ओ जालमे सब माछ आएल तब पकड़ाएल आओर ओहूसँ नहि होइए तऽ नावपर चढ़िकऽ नावपर लऽ कऽ ओहूसँ माछ मारै छी ओ माछ ओहो माछके अपन अथी कऽ कऽ नावपर घुमि घुमिकऽ आओर माछ मारलहुँ फेर जाल लऽ कऽ अपन ओहिके फेर जाल लऽ कऽ पूरा अथी कऽ कऽ माछ छानलहुँ सबरङ्गके माछ आएल बड़का माछ कनि बड़का बन्सीमे अबै छै छोटकी माछ ने से ओहि जालमे सब माछके फसे फसि गेल जालमे ओ माछ मारलहुँ छो बना बनाकऽ ओहिमे जे कब्बै रहल चाहे गरइ रहल जे माछ रहल बुआरी भेलै रेहू भेलै जे झिङ्गा भेलै पोठिआ भेलै ईसब मछली मारि लेलहुँ मारलहुँ अहाँके जालसँ खद्दा खुद्दीमे डोलमे लाबिके धेलहुँ ओकर कादो फिच रहल रखलहुँ ओकरा साफ कऽ कऽ बनेलहुँ सब माछ सबरङ्गके माछ आएल अपना खेतके माछ बहुत स्वादिष्ट भेल अपना पोखरिके माछ बहुत स्वादिष्ट भेल से होइ छै माछ से माछ मारल जाइ छै तऽ ओनाहिते बन्सी लऽ कऽ धिआपुता बन्सीसँ मारै छै सिआन लोकसब ने अपना जाल लऽ कऽ माछ मारलक जाल लऽ कऽ मारलक खद्दा खुद्दी उपछिकऽ मारलक ओनाहिते माछ मारल माछ मारलहुँ स्वादिष्ट होइ छै माछ मारिते रह माछ मारलहुँ जाल लऽ कऽ अहाँके तऽ ओ पकड़लहुँ माछ तऽ ओ सबरङ्गके आएल बुआरी आएल रेहू आएल गैँचा आएल पोठिआ आएल झिङ्गा आएल कोतरा आएल सबरङ्गके माछ आएल वामी आएल सबरङ्गके सिङ्गही लैल कऽ सबरङ्गके माछ आएल ओहि माछके पकड़लहुँ ताहिके बाद धोलहुँ बनेलहुँ अपना यूज केलहुँ घरमे लऽ गेलहुँ सब आदमी पूरा परिवार जतेक लोक राहिऔ बटोही रहै छै ओकरो थोड़ बहुत लोक दऽ देलक अपना बिहारके माछ नामी छै खेत पथारके माछ पोखरि झाखरिके माछ